ट्रेन में हम बहुत बार ट्रेन में हम बहुत बार सफ़र कर चुके हैं दिल्ली से बेगूसराय बेगूसराय से गोहाटी नेपाल कटिहार हम बहुत जगह सफ़र कर चुके हैं ट्रेन का बर्थ इन्जन जो है उसका लोहा का गोल वाला चक्का रहता है सीट ओ मतलब सीट भी अच्छी ही रहती है पटरी उटरी भी सब लोहे की रहती है ट्रेन में हम कई बार बहुत जगह घूमे हैं बम्बई गए हैं कलकत्ता घूमे हैं इधर और और भी बहुत जगह है जैसे समस्तीपुर इधर हुआ यह यू पी भी गए हैं हम पन पंजाब भी घूमकर आ चुके हैं कई जगह हम घूमकर आए हुए हैं और हमें घूमना ट्रेन में सफ़र करना बहुत पसन्द है ट्रेन में जाने के बाद कई तरह के लोग मिलते हैं अच्छे अच्छे कौन कहाँ का कहाँ का रहता है सब लोग मिल जाते हैं लगता है अपनापन जैसा और हाँ उसके बाद हम ट्रेन से हैदराबाद भी गए हैं बेंगलोर घूमे हैं हम बहुत जगह ऐसी है जो हम कम से कम अभी पन्द्रह पन्द्रह जगह जाकर घूमकर आ चुके हैं ट्रेन का सफ़र हम कर चुके हैं और ट्रेन में शोर तो होता ही है ट्रेन का पहिया पटरियाँ और यह सब रेलगाड़ी का बहुत जगह हम मतलब सब चीज़ का सफ़र हम कर चुके हैं और हमें ट्रेन में हमें मेरे मेरे तीनों बच्चों को मेरे हसबैन्ड को हम सब जो है ट्रेन में कई बार सफ़र किए हैं और हमलोगों को सफ़र करना ट्रेन में सबसे ज़्यादा अच्छा बस से ज़्यादा हमें ट्रेन में सफ़र करना पसन्द है क्योंकि उस मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करना इसलिए पसन्द है क्योंकि उसमें जो है इस्टेशन इस्टेशन गाड़ी रुकती है उसके बाद ट्रेन में काफ़ी सारे कुछ कुछ सामान बिकने आते हैं मेरे बच्चों को वह सब चीज़ ज़्यादातर पसन्द है उन लोगों को ज़्यादातर खिलौने खाने की चीज़ें यह सब चीज़ें ज़्यादा पसन्द हैं इसीलिए मेरे तीनों बच्चे भी कहते हैं मम्मी बस से नहीं सफर करेंगे ट्रेन ही से चलो कहीं भी जाना होता है अगर बलिया से हमें बेगूसराय भी अगर आना होता है तो कहता है मम्मी गाड़ी से ऑटो से नहीं चलते हैं चलो ट्रेन से चलते हैं उसकी दादी के वह मतलब खगड़िया जाते हैं तो खगड़िया जाने में भी कहेगा कि मम्मी चलो ट्रेन से चलते हैं हम बस से नहीं जाएँगे कि ट्रेन का सफ़र करना हमें बहुत पसन्द है मेरे तीनों बच्चों को भी पसन्द है और हमें मौका मिलेगा तो हमेशा बार बार हम ट्रेन से ही सफ़र करेंगे बस से मैं हम बहुत कम यूज़ करते और आगे भी हम करते ही ट्रेन से ही सफ़र करेंगे ट्रेन ट्रेन मतलब ट्रेन से कहीं भी जा आ सकते हैं ट्रेन आजकल तो इतनी ट्रेन मोदी ने मोदी जी ने चला दी है जो ट्रेन में अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और पैसा भी उसमें उतना नहीं लगता है बस से कम ही पैसा लगता है ट्रेन में सफ़र करने में आगे भी हम ट्रेन में ही सफ़र करें